असांजे भारत में ॾाढा सारा विज्ञानिक थी रहिया आहिनि जंहिंमें ए पी जे अब्दुल कलाम सत्येंद्र नाग बोस ऐं सीता रामायण अय्यर हिननि असांजे हिंद भारत लाइ ॾाढो कुझु विज्ञान में वाधारो कयो आहे असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे की अहिड़ा असां वटि विज्ञानिक आहिनि ऐं नवा नवा विज्ञानिक अञा बि ॾाढो कुझु करे रहिया आहिनि जंहिंमें ॾाढो असांजे देश जे प्रति हुन जी भाव आहिनि असांजे लाइ तरक़ी कई वई आहे ॿियनि देश जे विषय में बि असांजे देश ॾाढो अॻिते निकिरी चुको आहे असांखे ॾाढी में ॾाढी ख़ुशी आहे कि असांजे हिंदुस्तान में बि खूब सारा विज्ञानिक आहिनि ऐं वॾनि वॾनि मुल्कनि खां पे घटि सुठा आहिनि ऐं घटि कोन आहिनि ऐं सुठे सुठे रूप में उन्हनि ॾाढो कुझु कयो आहे विज्ञानिक रूप में असां ॾाढो हिन वक़्तु अॻिते निकिरी चुका आहियूं इहा असांजी भारत लाइ ॾाढी ख़ुशी में ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे